हय आं हॅलो आं दोतोर हांव विवेक प्रभू पैगीण सान उलयता काल म्हजी मिसेस मातशी पडली स्कुटरीन स्कुटर म्हजे नांवाचेर आशिल्ली आनी ती म्हणल्यार मातशे हावं मातसो घरा कडेन कामाक उरलो आनी बारीक काम आसा म्हूण ती घेवन गेल्ली काणकोण आनी बारीकसो एक एक्सिडंट तीका लागले म्हणल्यार हाडून कोणे तरी मारल्या आनी हाडून कोणें तरी मारल्या आनी तिगे लायसनूय ना आनी इन्शूरन्सय ना गाडयेक गाडी म्हजी म्हणटा हांव हांव इन्शूरन्स करपाक आशिल्लो तोवय मातसो लेट जालो आनी बायले कडेन लायसन ना मेन म्हणल्यार तशी करपाक सोदता तर पार्टी थंय मातशें जाले जाल्यार कितें करपाचे आनी कशें सिचवेशन आसूं शकता म्हणू मातशें तुमचो नंबर घेवन तुमचे कडेन म्हणलें हय हय मागीर ती कार आसलेली तांकां तशें काय मार लागोना पूण ताजे मातशें गाडयेक लागलां गाडयेक ड्रायवर जाय तेच्या

हय हय एक्सपिर्यन्स आं हय हय लर्निंग आसा आं हां हां हय हय आं हां हय हय हांव फाटल्यान बी आशिल्लो म्हळ्यार जायना न्हय

तशें बरें न्हय हय तुमी जाय जाल्यार मागीर म्हाका पळय येवूं शकता न्हय मातशें आं हय हय बरें तर दोतोर नंबर आसा तुजो मदी केल्यार घेयात आं बरे थॅक्यू दोतोर